یوگا شروع کرنے کے لیے کوئی صحیح یا غلط عمر نہیں ہے یوگا ایک ایسی سرگرمی ہے جو تمام عمر کے لوگوں کے لیے فائدے مند ہو سکتی ہے اگر آپ ایک بچہ ہیں تو یوگا آپ کو اپنے جسم اور ذہن کو جاننے اور اپنے جسمانی اور ذہنی صحت کو بہتر بنانے کا ایک بہترین طریقہ فراہم کر سکتا ہے یوگا آپ کو اپنی لچک طاقت اور ہم آہنگی کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے اور یہ آپ کو آرام کرنے اور اپنے ذہن کو متوازن کرنے میں بھی مدد کر سکتا ہے اگر آپ ایک نوجوان یا بالغ ہیں تو یوگا آپ کو اپنی صحت اور فلاح و بہبود کو بہتر بنانے کا ایک بہترین طریقہ فراہم کر سکتا ہے یوگا آپ کو اپنی لچک طاقت اور ہم آہنگی کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے